हँ कतऽ छै कहिऔ हँ कि दिक्कत होइ छै आब दिक्कत इएह होल जब कोइ सही समयपर बैठै हॉस्पिटलमे दिक्कत कि हेतै आब कोइ सही समयपर आबै हइ कोइ तनि लेट कोइ सेट आएल तऽ दिक्कत इएह हो गेल जे कोइ अगर छै धड़फड़ाएल परे पेशेन्ट आएल तऽ ओकरा अहाँ जल्दीमेबाजीमे चाहबै देखबैलए तऽ समयसँ पहुँचल रहत तभिए ने अहाँ देखेबै समयपर इएह दिक्कत छै हॉस्पिटलसबमे तऽ अधिकतर भीड़ तऽ आजकल रहबे ने करै हइ इएहमे तनिए समए लगतै तऽ ओहो देखा लेबै नहि करबै तब हँ लेट सेट तनि होइए ने जाइ हइ डाक्टर हिआँ सबरङ्गके मरीज पहुँचै हइ तऽ सम समय नहि लाग नहि हइ ओतेक भीड़ कम नहि ज्यादा भीड़े हइ ने ज्यादा अथी हल्के हइ दुइ चारि घण्टा लागिए दुइ चारि घण्टा लागिए जेतै ने हँ ओ दस बजे टाइम हइ हँ दस बजे हुनका टाइम हइ सबतरि खाली सफाइ सुथरा आब दस बजेमे खुलै हइ साफ सुथरा भेल साफ करैवला आएल सफाइ सुथरा भेल साफ कएलाके बादे नम्बर लागल ओकर हँ नम्बर हँ नम्बर लागल लगेलक तऽ गेट तऽ वएह दस बजे तक बैठै छथिन हँ हँ दस बजेसँ टाइम हइ हुनकर दस बजे कै गो छथिन से तऽ आठ गो दस गो हइ बड़ा हॉस्पिटल हइ आठ गो दस गो हइ हँ नहि लागत टाइम हँ आबू ने देखबा देब जतेक जल्दी हेतै ने ओतेक जल्दी देखा देब हुँ उँ हँ ठीक हइ रखू आबै छी रक हँ ठीक हइ रखू आबै छी